मध्य प्रदेश में कला और शिल्प का बहुत बड़ा प्रचलन है बहुत बड़ा योगदान है मध्य प्रदेश में बहुत सारी आर्ट या बहुत सारी अनुपयोगी वस्तुओं से कला के क्षेत्र में या शिल्प क्षेत्र में बहुत काम किया जाता है और इसमें जो गोल्डन आर्ट है उसमे कुछ गमले या कुछ कलाकृतियाँ या शिल्पकारी उनके ऊपर करके और उनको सजावट की वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है और आजकल जो पुरानी बोटलें व प्लास्टिक की बोटलें वगैरह होती हैं या जो भी प्लास्टिक के अनुपयोगी सामान हैं उनको रिसाइकल करके और उसके ऊपर काम करके और उससे सजावट का बहुत अच्छा अच्छा सामान बनाया जाता है ताकि प्लास्टिक के दुरुपयोग को कम किया जा सके और उससे बच बचते हुए या उससे बचाव करते हुए पर्यावरण को कुछ हानि होने से बचाया जा सके क्योंकि पर्यावरण अगर इन अनउपयोगी चीजों का पुनः उपयोग नहीं किया गया तो ये पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे और प्रभावित बुरी तरह से करेंगे मतलब हानि पहुँचाएँगे तो पर्यावरण को हानि से बचाने के लिए इस प्रकार से कुछ अनुपयोगी चीजों पर कार्य करके और उसको उपयोगी बनाया जा सकता है